साढ़े ग्रां बिच जेह्ड़े मुस्लिम बी रौहंदे ऐ ते जिसलै मुस्लिम होंदे जेल्लै ओह् केह् करदे की साढ़ा कल्चर दिक्खियै ते जेल्लै उंदे ईद होंदी ऐ ते ओह् उंदे बनांदे सेवियां बगैरा ते ओह् स्हानू ओह् करदे न जे मतलब दिंदे न किश बी खानै आह्ली बनाने आह्ली चीज़ होऐ ते इंदे इक्को होंदा ऐ केह् आखदे ओह् इक्कै ध्यार होंदा ते ओह् ईद गै मनांदे न ते जिसलै साढ़े ध्यार होंदे ते ओह् जेह्ड़े दिकदे ऐ कि इंदे जेह्ड़े ऐ इक्कै ध्यार होंदा ते इंदे इन्ने सारे ध्यार होंदे ते हर बारी ध्यार ध्यार की एह् मता किश एह् मतलब बड़े आखदे कि काश बी साढ़े बी जेह्ड़े न उन्ने ध्यार होंदे अस बी इन्ने ध्यार मनांदे ते इंदे इक्कै ध्यार होंदा जेह्ड़ा पूरा म्हीनै चलदा ऐ इस बास्तै केह् होंदा कि ओह् जेह्ड़े न अस उंदे घर औन्ने जन्ने उंदे घर बी ब्याह् शादी होंदी उंदा जेह्ड़ा रीति रवाज़ ऐ ओह् साढ़े कोला बड़े जादै अलग होंदा ते साढ़े बी उंदे कोला बड़ा अलग होंदा ते उंदियां जेह्ड़ियां उंदी जेह्ड़ियां ओह् केह् आखदे ओह् जेह्ड़ियां बरात होंदी ते ओह्दे बिच छड़ा मीट गै लगदा ते अस जन्ने आं ते रुट्टी ते निं खन्ने आं पर होर जि'यां कोई चीज़ खानै आह्ली होऐ जि'यां मठाई दिंदे न ते ओह् अस खाई लैन्न होन्ने ते मीट अस खन्नै निं होन्ने ते ना गैसाढ़े घर आह्ले खंदे ते ना कोई होर खंदा ते जिसलै इद्धर आंदे साढ़े घर आंदे ते चाह् पी लैंदे साढ़े ब्याह् होंदा ते ते अस केह् करने होन्ने ओह् केह् आखदे साढ़े तिन चार पंज दिन ब्याह् चलदा उंदे इक्क दिनै च ब्याह् होई जंदा ते उंदे ना सगन जंदा ते सिर्फ बरात औंदी ऐ ते बस ते हून उंदे ना ़डिनर बगैरा होंदा ते ना लंच बगैरा ते भी इस बास्तै उंदे कल्चर बिच ते साढ़े कल्चर बिच जेह्ड़ा ऐ ते बड़ा जादा फर्क ऐ उंदे कल्चर बिच ते साढ़े कल्चर बिच ते उनेंगी जेह्ड़ा साढ़ा रीति रवाज़ ऐ ओह् पसंद आंदा ते उंदा रीति रवाज़ जेह्ड़ा ऐ ओह् पसंद आंदा असें केह् करना चाहिदा कि अपने केह् आक्खदे कि हर इक्क हर इक्क बंदे दे जेह्ड़े ऐ रीति रवाज़ बी जेह्का दिक्खना चाहिदा की इंदे इंदे ओह् ब्याह् बि्च कियां कियां करदे ते साढ़े जेह्ड़े रीति रवाज़ न जेह्ड़े ओह् उंदे कोला अलग होंदे ते जेल्लै उंदे ब्याह् होंदा ते ओह् स्हानू आखदे न पर अस उंदे जन्ने होन्ने ऐं पर जेह्ड़ी उटनें रुट्टी बनाई दी होंदी अस बिल्कुल निं खन्नै होन्ने होर किश चीज़ होऐ क्योंकि उनें रुट्टी रुट्टी तां निं खन्ने क्योंकि उनें जादै मीट बनाए दा होंदा ऐ ओह् हलाल करियै अस खन्नै निं ते कोई मठाई होऐ ते ओह् दिंदे स्हानू ओह् अस खाई लैन्ने होन्ने ते जेल्लै साढ़े घर आंदे ब्याह गी आंदे ते ओह्बी ओह्बी केह् करदे जेह्ड़े बराती जेल्लै आंदे ते केह् आखदे दिक्खने गी आंदे ते इंदी साढ़े जेह्ड़े रवाज़ बिच्चा ओह् केह् करदे कि बड़ा सारा मतलब कि कुड़ी सजी संबरी दी होंदी ऐ ते इंदे इद्धर जेह्ड़ा सिंपल ब्याह् होंदा सिर्फ बरात औंदी ते इक्कै दिन च ब्याह् होई जंदा ते साढ़े ओह्दे बिच जेह्ड़ा ऐ ओह् केह् आखदे तीन चार दिन जेह्ड़ा ब्याह् ऐ ओह् चलदा ऐ ते किन्ने दिन इंया रौनक बनी दी रौहंदी कि आक्खदे थुआढ़ा ब्याह् मुस्लिम कन्नै जेह्ड़े इद्धर दे रौह्ने आह्ले आक्खदे कि थोह्ड़े ब्याह् ऐ ओह् ठीक रौहंदे ते साढ़े इक्कै दिन च थुआढ़े किन्ने दिन रौनक होंदी ऐ ते साढ़े किन्ने दिन च ओह् खत्म होई जंदा ऐ